हँ जी हँ हँ बाजैत छियै हँ हँ हम निशा हरिर छी जी हम लिखितो छियै आओर हम मैथिली के नृत्य सेहो करैत छियै मिथिलामे तऽ बहुत किछु छै मिथिलाके नृत्य जे छै से बहुत छै लोकनृत्य तऽ बहुत छै झिझिया छै कजरी छै जट जटिन छै लेकिन हम अहाँकेँ डोमकछके विशेषता बतबैत छी कियाकि हम बेसी जे छै से डोमकछ यूज करैत छियै तऽ डो डोमकछमे एहन डोमकछके प्रस्तुति यदि हमरा करबाक रहैत छै तऽ हमसभ ई करैत छियै जे चारि पाँच गोटाएके समूह बनेलहुँ ओहिमे एकटा सूपमे कनी चाउर लेलहुँ आओर ओकरा फटकै लेल जे डोमिन रहैत छथिन ओकरा फटकै के लेल बैसैत छथिन आ जे डोमरा रहैत छै ओ मतलब से अपन दारू पी कऽ कतहु भटकल रहैए पड़ल रहैए ऊपरसँ पुलिस दरोगासभ जे छै से डोमिन लग आबि कऽ पूछैत छथिन जे डोमिनके नाम रहैत छै ने अनारवती हुनका पूछैत छथिन जे अनारवती डोमिन कहू अहाँके डोम कतय गेल से ओकरा आइ हम छोड़बै नहि ओकरा पकड़ि कऽ लऽ जेबै ओहीपर जे छै आधारित डोमकछमे एतेक होइ छै तऽ ओ अनारवती डोमरी जे छथिन से अपन कहैत छथिन सभटा बात अपन दरोगाके कहैत छथिन जे जे किये अहाँ हमरा पतिके जे छै हमर जे डोम यए तकरा अहाँ कथी लेल पकड़बै ओ तऽ बहुत नीक लोक छै ओ अहाँकेँ किछु नहि करत किछु नहि परेशान करत फेर तहीपर ओ अनारवती डोमरी अपन सभटा जे छै से पूरा नृत्य नाचि गीत के सङ्ग सङ्ग डोमकछमे एतेक आओर गीतके सङ्ग सङ्ग ओ कहैत छथिन जेना कि दरोगा जी कहैत छथिन अनारवती डोमरी तोहर डोम कतय गेलहु ओ ताहिपर दरोगा कहैत छथिन मतलब अनारवती कहैत छथिन जे कतहु जा कए मरओ मुँहझौँसा कतहु जूआ खेलओ ओहिसँ हमरा नहि मतलब यए तहन ओ दरोगा जे रहैत छथिन जे ओ डोमकेँ पकड़िके लऽ जाय लगैत छथिन तऽ तहन ओ डोमरी कहैत छथिन जे बाबू सिपहिये जी कओने कसुरबा पियबा बान्हल मोर तऽ अहाँ हमरा डोमके नहि लऽ जाउ अहाँकेँ एकर जे मूल्य हेतै से हम चुका देब अइ पूरा गीत आओर नृत्यके जे छै से सेम मतलब रहैत छै पूरा गीतके आधारित ई नृत्य होइत छै मिथिलाके डोमकछ नृत्य जे छै तहन ओ अनारवती डोमिन नहि कहैत छथिन एतय जे गाड़ी बेचि अधिकारीके देलियै लहँगा बेचि पटवारी आ पाँच रुपैआ हम दैत छी अहाँके पियाके रिहाइ आओर दरोगा जे छै छोड़ि दैत छै तकर बाद ओकरा मतलब ओ डोमके छोड़ि दैत छै एही तरहक ई पूरा नृत्य जे छै से ई चर्चित छै बहुचर्चित छै मिथिलामे लोकनृत्य तहिना अपनासभके झिझिया यए झिझियो बहुत नीक छै ई राजा सलहेसके झिझिया होइत छनि तऽ ओहिमे झिझियामे छै से अहाँ माथापर एकटा कलश लऽ कऽ से चारि पाँच गोटाएके समूह बना कऽ झिझिया नृत्य होइत छै झिझियो नृत्य जे छै से अपना गीतके अकोर्डिंग छै अपना गीतपर आधारित छै झिझियो जे छै से अहाँ अपना गीतके आधारित गीत जेहन गीत तेहन ओहिपर नृत्य होइत छै झिझियोपर मिथिलामे बहुत मिथिलाके नृत्य बहुत पैघ छै बहुत नीक छै हँ हँ तऽ डोमकछ आओर झिझियाके जे जानकारी छै हम जेनाकि मिथिला नृत्य करैत छी तऽ अहिना छै